म्हाका जर संदी अशी मेळ्ळी म्हणजे म्हजी कला जी दाखोवपाक जाल्यार म्हाका खूब तरेचे अशें कितें कितें कळटा म्हणजे कला म्हणजे अशें आतां आमच्या धर्माची चवथ जाता चवथीक आमी अशें घरांत डेकोरेशन करता म्हणजे बिल्ल माडाची ती फळां तेंची हें हाडून मागीर चुडटाचे मल्लाचे आमी अशें मखर बी तयार करता अशें आमी म्हणजे जाय त्यो वस्तू घेवन आमी अशी सैमा कडल्यान जे कितें मेळटा तें आमी वस्तू घेवन आमी चवथी कशें आमी आमचें डेकोरेशन वा करता आनी हेंच म्हजें म्हणणें कितें आतां गोंयाक कशें आसा आमी गोंयकाराक माटोळी हे सगळे सगळे खबर आसता म्हणजे कशें करपाचें तें तर भायल्या लोकांक मेन म्हणल्यार हेंच दाखोवपाचें आसा म्हणजे किदें फंक्शन बी आसता तेन्ना म्हणजे अशे प्लास्टीक थर्मकॉल हे वापरचे जाग्यार सैमा कडेन कितें मेळटा पळय तें जर घेवन अशें डॅकोरेशन वा कितें केलें न्हय जाल्यार तें चड बऱ्याक पडटलें म्हणजे तितलो तुका खर्च येवपा ना वयल्यान फक्त आतां तुका टायम मातसो चड लागतलो म्हणजे म्हणजे तें हाडपाक पडले अशें पूण आर्ट एँड क्राफ्ट म्हणा म्हणजे आतां तूं तुजी कला दाखयतलो जाल्यार म्हाका जाल्यार अशें बरें दिसता की कला तुका दाखोवपाचे आसा न्हय जाल्यार ते प्लास्टीक हे वापरून तसले करूत नाका सैमा कडल्यान कितें मेळटा पळय तेजेर जर तूं बरें पेकी करपाक शकता जाल्यार तें पयलीं दाखोवपाचें कळ्ळें न्हय आतां आमी आमचे गोंयान माड हे सगळ्यांक आसात जाल्यार माडा पासून आमी आतां पयलीं मल्लां फक्त मल्लूच ना ताचे आमी जाय ते डिजायन करून अशें डॅकोरेशन करपाक शकता मागीर बिल्लमाड बिल्लमाडाचो आमी स्पेशली म्हणजे अशी तिची बारीक ल्हान झाडांय वापरिता मागीर तेंची फळांनी ती सांगो कितें असो घस कशें लांब जाता तोवूय आमी वापरून डेकोरेशनाक वापर करता मागीर पोवल्यो ज्यो सुपारेचे म्हणजे माडी जी आसता ती चुडटा जाता हय तेंची घेवन आमी डेकोरेशन बी करप जाता ते म्हाका म्हणजे भायले देशाक वार लोकांक दाखयन दिसतले म्हणजे हय